हेलो हँ बोलल जाय सब हरेक प्रकारकेँ फूल जे छै कोन कोन फूल अहाँ लेबै हरेकके हरेक गुलाबक फूल छै अड़हूलक फूल छै वैज्यन्तियोके गाछ हमर फूलक बगानमे गुलाबक फूल छै वैज्यन्तिक अड़हूलक फूल छै अड़हूलक फूलमे चारि पाँच गो प्रकारो छै लाल छै पिअर छै गुलाबोमे छै पीला फूल छै एगो लाल आबैत छै फेर ओहिमे उजलो गुलाबक फूल छै आओर आ रेट तऽ सबकेँ पचास टका ककरो छै गेन्दाके फूलके बीस टका भेल अड़हूलक फूलके सए टका डेढ़ सए टका जेहन जे हाइब्रिड छै सए डेढ़ सए चलैत छै हँ हँ फूलके क्वालिटी ठीक छै उपर से ओकरा फेर बढ़िआँ से मिट्टीमे डालिके ओकरा पानि देबै रोज ओकरा ठण्डो जगह पर धूप भी दुनू जेतै पहुँचै ओ जगह पर लगबैके छै ओकरामे कनि कनि गोबरक खाद भी उपयोग कय देबय ने ओ फूल भी ओकर साइज भी गेन्दाके बढ़त अड़हूलक साइज भी बढ़तै ओहो सब साइज बढ़तै बगानमे इएह सब चीज बहुत बढ़िआँ लागत अहाकेँ जते लेबै फूल मिल जायत यहाँ पर एतऽ फूल खातिर सब प्रकारकेँ हँ हँ अपन बगानेमे छी अभी हँ हँ अहाँ अपन अथि हँ तऽ लिस्ट बनाके राखु आओर आबु लय जाउ यहाँ पर हरेक सब फूल मिलत हरेक ओकर साथ साथ खादो ऑर्गेनिक अहाँकेँ मिल जाइत आओर बगानमे लगबै खातिर आओर ओकर चिन्ता नहि करैके छै होत तऽ हम लेबर भी अपन दय देब अहाँकेँ ओ जाके अहाँकेँ बगानमे लगा देत फूल आओर अहाँ गमलोमे लगबै ले चाहैत छियै तऽ ओहो गमलो मिलैया राखैत छी हम सब प्रकार हँ हँ आओर अपन शो खातिर भी घरमे लगबै ले चाहैत छी हँ तऽ ओ भी गमलामे टाँगि टाँगिके ओहो सब छै फूल हरेक प्रकारकेँ बगानमे मिलैत छै जेना मनि प्लांट सब हम फ्री ही छियै आओर हमर स्टाफो सब इएह एतऽ तऽ ओकरो से बात करिके अहाँ लय सकैत छियै बोल देबै कि बात भए गेल छै स्टाफो सब से तऽ कोइ दिक्कत नहि छै आबि जायब सहि रेट मिलत एतऽ आराम से कोइ दिक्कत नहि यऽ हँ हँ हँ सहि रेट मिलत कोइ दिक्कत नहि यऽ ठीक छै अहाँ आबु ने दश पन्द्रह गो फूलके गाछ हम सब प्रकारकेँ फूल अहाँकेँ एक एक गो सब तरहकेँ नया नया क्वालिटीके नया नया डिजाइनके अहाँकेँ दय देब फूलक गाछी ठीक छै ठीक ठीक ठीक छै